आपसमे झगड़ा झाँटी होइ छै जमीनके तऽ अमीन मँगबै छै आओर आबै छै नापी नापी करलक तऽ कभिओ ओन्ने कै देलक कभी एन्ने कै देलक ओहिसे विवाद बढ़ै छै

इएह सबसे झगड़ा झाँटी बढ़ाबै छै बहुत बढ़िआँ ईसब नहि होइ छै बिहारमे इएहसब बदनामी होइ छै सबटा से विवाद बढ़ैत रहै छै सबटा सब खेला तऽ अमीने करै छै कभी एन्ने कै देलक कभी ओन्ने कै देलक तऽ कोनो फित्ता छिए जे जमीन नमरै छै कभी पाँच कड़ी ओन्नेके दै दइ छै कभी पाँच कड़ी एन्नेके दै दइ छै तब ओहि सबके तऽ वएह कमाइए छिए जे ओना ओना करै छै तब ने नापीके अएतै तऽ ओकरासे करेतै ओकरा पइसा बनै छै मगर एहन नहि होना चाही इएह लैके तऽ बिहार जे छै जे बदनामी छै सबचीजमे आओर दोसर जगह थोड़े एना होइ छै बिहारके तऽ नाश कै दै छै लोकेसभ सभटा सभकेँ झगड़ा झाँटी लगैके बेरबाद कै देलकैए एहिसब चीजके देखभाल जँ करै तब ने नहि करै छै तब एना विवाद बढ़ैत रहै छै कि सभकेँ बेरबाद कै दै छै लड़ाइ लगैके खाली अमीनेसभ एना करै छै नहि तऽ बिहारमे झगड़ा झाँटी थोड़े हेतिए आरामसे कमेतिए खएतिए से जे नहि होइ छै अमीनसभ एन्नेसे ओन्ने एन्नेसे ओन्ने कै दै छै ओहिसे विवाद बढ़ै छै इएहसब कामे होइ छै ओकर